دیہی لوگوں کی کمیونٹیوں میں کھیل کھیلنے کے اہمیت کافی زیادہ ہوتی ہے کھیل کھیلنا صحت مند زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے جو جسمانی صحت کو بہتر بناتا ہے اس کے علاوہ کھیل کھیلنا دلچسپیوں کو پیدا کرتا ہے افراد کو ریکرئیشن دیتا ہے ان کی دلچسپیوں کو پرورش دیتا ہے اور ان کی ان گنتی تربیت کرتا ہے کھیل کھیلنا کمیونٹی میں ایک مشترکہ سرگرمی ہوتی ہے جو افراد کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے اور ان کی تعاون کی روایت کو بڑھاتی ہے یہ افراد کو مل کر وقت گزارنے کا موقع دیتی ہے اور کے درمیان اچھے تعلقات پیدا ہوتے ہیں کھیل کھیلنے سے افراد کو توازن تناؤ اور تندرستی کی ترویج ہوتی ہے جو ان کی روز مرہ زندگی میں بھی مفید ہے اس کے علاوہ کھیل کھیلنے سے افراد کا ذہنی و تشہیری فرصتوں کا اشتہار بڑھتا ہے اور وہ اپنے قدرتی استعداد کو بھی تلاش کرتے ہیں